सोनभद्र ज़िले के लोग सामान व्यवसाय में डॉक्टर प्रोफेसर सर्विस मैनेजर वर्सिपर पॉलिटीसियन के व्यवसाय को अपनाते हैं ये व्यवसाय डेली के अर्थव्यवस्था और जीवन के तरीक़े में बहुत सारे योगदान दे रही हैं जैसे कि डॉक्टर आए तो हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर की कमी नहीं है अपने ही भाई और बहन यहाँ के आ के डॉक्टर के बन कर और अपने गाँव का इलाज करेंगे अपने शहरों का इलाज शहरों में इलाज करेंगे सर्विस मैनेजर है जो गा हमारे शहर के हमारे ज़िले के सर्विस को देखेगा मैनेजर बन के प्रोफेसर हैं जो इस्कूल में अगर कॉलेज खुला तो उस कॉलेज को वहाँ प्रोफेसर सब चला सके और फिर हो गया जैसे कि वर्सिपर हैं वो सभी मंदिरों में पूजा करा रहे हैं वर्सिपर हैं जो सभी मंदिरों में पूजा करा रहे हैं और पॉलिटीसियन हैं वो इस्कूल खुलवाने में मदद करते हैं और कॉलेज होस्पिटल्स और ये सभी जगह पॉलिटीसियन्स का भी बहुत सारे योगदान रहता है वे हमारे सड़कों को पक्की कराने में मदद करते हैं और वहाँ के सर्विस मैनेजर हैं जो उसे चेक करते हैं सब अच्छे से देख रेख कर रहे हैं और यहाँ के लोग बहुत मतलब अपनी व्यवसाय में क व्यवसाय या करियर में बहुत सारे ऐसे योगदान हैं जो अपनाते हैं और यहाँ के अर्थव्यवस्था और जीवन तरीक़े में बहुत योगदान दिए हैं और ये लोग यह सब बहुत बहुत अच्छे हैं ऐसे हम लोग को भी करना चाहिए धन्यवाद